साढ़ै इत्थै आसै पासै बड़ी सारी मीडिया दे चैनल न इत्थैं साढ़ी सिर्फ लोकल न्यूज औंदी साढ़ै आसै पासै केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा इक इक दियां खबरां दसदे ओ बड़ी सारियां अखबारां बी हैन जिंदे च अस जिंदे जिंदे च साढ़े शैह्र दे बारे च सना दा होंदा केह् केह् चला दा कौन केह् करा दा कुसदे शैल नंबर आए कौन मरी गेआ कु'न केह् कोई लापता होई गेआ एह् सब चीजा होंदियां ओह् सारी इन्फरमेशन लोकल न्यूजपेपर उप्पर गै औंदियां एह् जेह्के साढ़े लोकल न्यूजपेपर होंदे एह् जगह जगह बिका दे होंदे ते बिच्च स्टेशनरी दियां किश फैसीलिटी ऐसी बी होंदी कि ओह् साढ़े घर आइयै बी दिंदे लोक बस थोह्ड़े पैसे थोह्ड़े बद्ध देना पौंदे उ'नें ई जेह्की साढ़ी मीडिया उसी बाकी चाहें कम्म ठीक ऐ उं'दा बा किश चीजां न जेह्कियां ओह् कवर नेईं करदी ओह् पता नी किश नी करदी जियां हून साढ़ी इसलै इत्थैं साढ़ी रोड दी हालत जेह्की ओह् बड़ी खराब ऐ उ'नें उसदे उप्पर बी ध्यान देना चाहिदा उसी बी दिक्खना चाहिदा उसी बी अपनी कवर करना चाहिदा अपनी न्यूज इच बा इन्ना ध्यान नी दिंदे होर बी बड़ी सारी केईं सारियां गल्लां न जियां बिजली दा कट्ट होई गेआ कुदै जंदी फ्ही फ्ही औंदी गै नी ओह् कुदै सवेरै उठी जंदी कुदै राती उठी जंदी कुतै बे टैमे जंदी रौंह्दी हून सारें घर थोह्ड़ा इनवर्टर जां किश एह् नेहियां चीजां न कुसै कुदै जरूरत पेई जा ओह् तां रेही गेआ इ'यां गै ओह् तां खज्जल होई गेआ बेचारा